मूंखे हिक स्मार्ट वॉच आहे जिनजो चमिड़े जो बेल्ट तमामु सुठो आहे हिनजो डाइल पेड स्क्रीन टच वारो आहे हिन में मूंखे तारीख़ ऐं वॉल पेपर बि नज़रु ईंदो आहे हिनखां पोइ इहा तमामु सुठी आहे छाकाणि त असां हिन में पंहिंजी सिहत बि ट्रैक करे सघूं था स्मार्ट वॉच जे अंदरु असां ब्लूटूथ बि कनेक्ट करे सघंदा आहियूं पंहिंजे स्मार्ट फ़ोन सां गॾु छाकाणि त जॾहिं बि फ़ोन में फ़ोन ईंदो आहे त असांखे साॻी डेटा स्मार्ट वॉच में नज़रु ईंदी आहे त असां कॾहिं बि फ़ोन पंहिंजे स्मार्ट वॉच सां ॻाल्हाए सघूं था